ई मिथिलाञ्चलमे जे ककरो केओ मतलब कोनो बात कहै छथिन आओर तहन जँ ओकर हुनकर बात नहि सुनै छनि तऽ कहै छथिन तामस पर जे चलऽ ने आबय तऽ अङ्गने टेढ़ अलकत गगरी छलकत जाइ इएहे सब भाषा बजै छथिन जँ मतलब तामस चढ़ै छै हुनका तऽ ईएह सब कहै छथिन जँ तामस चढ़ै छै तऽ ईएह सब कहै छथिन तामसपर किछु कहि दै छथिन मुँहसँ अलकत गगरी छलकत जाइ तऽ चलऽ ने आबय तऽ अङ्गने टेढ़ तामसपर हुनका रहल नहि जाइ छनि किछुसँ किछु कहैत जाइ छथिन इएहपर इएह सब किछु सँ किछु कहैत जाइ छथिन फकरा सब कहै छथिन जे अलकत गगरी छलकत जाइ चलऽ ने आबै तऽ अङ्गने टेढ़ तामसपर हुनका किछु मतलब सुझाइ नहि पड़य छनि ओ ककरोसँ भी झगड़ा भेलनि या किछु भी एहन कोनो बात भेलनि हरेकके ने कोने बातेपर कोनो कोनो बाते पर इएह शब्द के हरदम प्रयोग करैत रहै छथिन गप्प सप्प मे ईहए हरदम प्रयोग करैत रहै छथिन चलऽ ने आबय तऽ अङ्गने टेढ़ अलकत गगरी छलकत जाय मिथिलाञ्चलके ई एगो लगै छनि कि एगो अथिये भऽ गेलैन हँ कोनो भी भाषामे इएह भाषाके सबकिछुमे प्रयोग करल जाइ छै